हलो हाँ भईया मुझे थोड़ा सा क्या है हॉट वाटर ऑडर करना था अच्छा पैकेट में जो कुछ समय तक लंबे समय तक गर्म रहे हाँ जी हाँ हाँ मुझे आवश्यकता पड़ रही है इसलिए मैंने ये आडर किया है आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा पैकेजिंग करना कि कुछ समय तक गर्म रहे वो क्योंकि मुझे अभी थोड़े टाइम तक इसका उपयोग करना है इस कारण मैं आपसे यह बोल रही हूँ कि मुझे ये पानी गर्म एकदम ऐसा करना कि कुछ लंबे समय तक रहे और मैं उसे आसानी से उपयोग में ले सकूँ इस कारण मैंने ये आपके पास ऑडर किया है